हल्लो हल्लो बढ़िया बढ़िया आहियां जय झूलेलाल सुठो सुठो मजे में ॿार ॿार त ॾाढा सुठा आहिनि पर सम्झाइणो पवंदो आहे पोइ सम्झंदा आहिनि दीमाग़ु त अथन ॾाढो पर इहो आहे के घड़ी घ हर घड़ सम्झाएणो पवंदो आहे हा ॾाढा नंढा आहिनि हूं

बिल्कुलु हा सही सही हा हम सही सही बिल्कुलु सही अथस ठीकु आहे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही न हिक ॻाल्हि ॿुधायो हो हिकिड़ो ॿार आहे हो ॾाढी खेचल एॾी खेचल कंदो आहे एॾी खेचल कंदो आहे त हुनखे कीअं हैंडिल कयां हा रोअंदो आहे ॾाढो फ़ाटी फ़ाटी करे रोअंदो आहे हा हा ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो ॿुधायव हलो ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल